बैंकूं बैंकुन खां सवाइ पहिरियों त माण्हू साहूकारनि खां ई रुगो उधार वठंदा हुआ ज़मीदारनि खां उधार वठंदा हुआ पर अॼुकल्ह त ॾाढियूं ई कंपनियूं अची वियूं आहिनि जेके माण्हुनि खे कर्ज़ ॾींदियूं आहिनि जीअं मुथुट फाइनैंस आहे तव्हां सोनु रखे करे पंहिंजो सोनु गिरवी रखे करे उता पैसो वठी सघो था माण्हू जिते नौकरी कंदा आहिनि उहे कंपनियूं बि जेको आहे उहे कर्ज़ु ॾींदियूं आहिनि उधार ॾींदियूं आहिनि आई एफ सी आई आहे आईडीबीआई आहे पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस आहे या हाउसिंग फाइनैंस कंपनियूं आहिनि जेके अॼुकल्ह कर्ज़ु ॾियनि थियूं जेकॾहिं तव्हांखे कार बि वठणी आहे त कार लोन बि ॾियनि थियूं सोनु वठी करे गिरवी रखे करे उन ते बि उधार ॾियनि थियूं मकानु गिरवी रखे करे तॾहिं बि पैसो मिले थो ॿार जो ॿार जी पढ़ाईअ लाइ खपे त एॾियूं सारियूं अॼुकल्ह त तरीक़ा थी विया आहिनि जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायां त उता बि उधार या असां कर्ज़ु वठी सघूं था